हैलो हँ की हाल यऽ हमरो हाल ठीक यऽ आओर सभ ठीक यऽ हालचालसभ ठीक चलि रहल छै कनि सोचलियै हँ की बगीचामे केना फूल पत्तीसभ लगाबीयै

हँ सएह कनि सोचलियै जे अथीएसॅं पूछि लियै मकानमाल्किनसॅं

नहि एकबेरा पूछि लेनाइ तऽ ठीक बात रहै छै ने तऽ काल्हि अहुँ एबै तऽ कहबै जे हमरासॅं नहि पूछलक एकोबेरा अहूँकेॅं ख़राब लागत हँ हँ हँ तऽ सोचलियै जे कनि एहिमे लताम लगा लै छियै आ अथीके केरासभ रोपि दै छियै अनारसभ ईसभ रोपि दै छियै हँ हँ ई हँ ई बात ठीके कहलियै हँ हम बुझलियै की पूछएमे की लागै छै एक बेरा पूछि लै छियै अहूँक नीक लागत ई बात मनमे दुःख नहि रहत कोनो चीजके से नहि पूछलकै हँ आइ काल्हिके पड़ोसीक तऽ बूझितै छियै हम किछु शुरू कैरतिए की अहाँके ओहिमे लगा बुझाइकऽ कीसभ नहि कहतियै हँ अपने घर खोलिके अहाॅंकेॅं मनमे दुःख होइतै

हँ नीक लागतै कनि सभ रंगकें फूल फूलोमे सोचलिय हँ गेंदा गुलाब सभ ईसभ लगा दै छियै पूजो करयमे नीक रहतै आ नीको लागतै गेंदासभ रहतै गुलाबसभ रहतै रंग बिरंगके हँ हँ हँ पर ईसभ तऽ लगाय लैबै फूल पत्तीसभ फल तल जेसभ भेलै ओकरा फेर सजेबै कोना कनि बता दियौ तऽ बढ़िआँ रहतै हँ हँ ओतयसॅं आनि लेबै हँ हँ हँ तऽ सएह चारू साइडसॅं गुलाबसभ लगाय देबै आ बीचमे अथीसभके लतामसभके गाछ रोपि देबै हँ छोटे छोटे होइ छै ने हँ ओकर नाम कहि देबै तहने न नर्सरीवलाक कहबै हँ तऽ इएहे सभ लए लेबै हँ नर्सरीमे देख लेबै ओतय ढेरी रंग बिरंगके फूल रहै छै ओहोसभ लए लेबै जे सुन्दर लागतै हँ बढ़िआँसॅं ओहिमे खाद पानिसभ देबै तऽ सभ नीक लागतै हँ हँ ठीक छै तहन राखै छी हम जाइ छी ठीक छै